चिरां जिल्लायाव गायनाय गिबि आबादफ्रा माइरं खुसेर गम दालि फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बेफोर आबादफोरखौ जायगानि रांखान्थि आरो संमुफ्राव बायलाय फानलायनि हेफाजाबजों बाहायनाय जायो बेनि गेजेराव माइरं गम मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफ्रा बांसिन दिमान्द दं गय आबादनि थाखाय मे दाना जोबोत मोजां आरो थालिर बिफांनि थाखाय एप्रिल दाना जोबोत मोजां बे दानफ्राव आबादफोरखौ गाययोब्ला मोजां मोजां रोखोमनि आबाद जों मोन्नो हायो